बोरमाबो लादोमोनहाय आङो आरो अमाबो दं मानै बोरमाया हाथथा ओमफ्राय दा दाउ बे दाउबो लादो दाउ फिसा माखाबो ओंखारदो आं बिराद खस्थ' मोनबाय आरो दा माने इनिफ्राय दा इनि सायाव माइरं एंखुर होनांगौ मइरं एंखुराबो होब्लाबो फिसायासो जानानै उदैयाव थायो बिमायाथ' उदैयाव थायाना दाउनो दाउ बिमाफोरनोथ' औ माइरं गथाखौसो नांगौनालाय ओमफ्राय दा बोरमाखोबो दा बेसे सामफ्रामबो सामलायबाय थानाय इनिफ्राय दा बै गांसो जाखांब्ला दै गाङो ना इसोर फैनो फैनो जायो बियाव बाल्थिङाव दै लांबाय थाग्रा नालाय लाङाब्ला दसेनो लाङाब्लानो गाबख्रावलायबाय थागोन ओमफ्राय अफ्रिबो लाङो अफ्रि जायो अफ्रि जायो नालाय जाहानिया बोरमाया अफ्रिबो लाङो ओमफ्राय आरो दैबो लाङो इनो दै इनो अफ्रि जोम जोमै लानानै थाङो ओमफ्राय मोसौखो सिगां नायफैनायग्रोबाय मोसैखौ नायफैनानै दर दराव होना दोनो नालाय मोसौखो इखो दै दौनो थाङो ओमफ्राय ज' रसाखो बुखुनानै दैखौ दौनानै थांखानानैसो बोरमाखो लिंहरनानै इनिफ्राय दैखो लोंहोयो अफ्रिखोबो जाहोबाय ओमफ्राय जाखांब्लाथाय बिमा मासेखो दराव हैयो नालाय इ बिमा मासेखो दरआव होयाब्लाथाय गासैबो आलाय सिलाय बेलेगाव बिमाया लाना थांनो नागिरो इनि थाखायनो मावबा गोमागोन होननानै बिमा मासेखो दरआव होनानै दोनो इखायनो दा गासैखोबो एगारनानै आदार होखांब्लाथाय दै सै दौखांब्लाथाय आगारना गारबोब्लाथाय गावसोर थासिगोन र' हंगासो जासिगोन ओमफ्राय थाख थिख सान हाबहां हाबहां टाइमब्लाथाय खारबोजोबसिगोन ओमफ्राय आलासिफोर जानो थांब्लाथाय बिराद खस्थ' मोनो आरो सामलायग्राया आंहाबो ओजा सामलायग्रा नालाय आंबो खस्थ' मोनो नालाय आंबो बार' बोसोरसो आलासि जानो थांब्लाथाय माद भाबि हरो इसोरबा माबायदि मोनखो दाबा हारसिंब्लाथाय सामलायनायाब्ला खस्थ' मोनखोना माखो मोसौबो दं आर बिनि सायाव दाउसा फिसा ओंखारसावनाय इनि सायाव आरो आदारबो ख्लाव ख्लाव गारनाय आदाराबो माब्लाबा थायो माब्लाबा थाया माइ सौब्लासो आदाराबो मोनजायो माइरं गथाखोबो बेसे सारना होबाय थानो ओंखामफोरखोबो बारा जानो नागिरा ओमफ्राय इदिनो खस्थ' मोननायनि गेजेरावनो इफोरबायदिनो सलायनानै जायो ओ ओजोंहा आरो फैब्लाथाय ख्लाव ख्लाव ख्लाव ख्लाव मा खारबोजोबसिगोन खारबोनानै सोरनि बारि सोरनि बारि एखेबारे खारबोसिगोन ओजा लेंहरब्लाबो फैला ओमफ्राय सान हाबहां आवनो गावसोरनो एखे गाबख्रावब्लाथाय खारबोजोबसिगोन आरो खारब्लाथाय सान मोनायावनो खायै खायै दोनाब्लाथाय एखे खारथिंबाय थायो थाया ऐ मावबा गय बिलाइ जागोन मावबा ऐ मैगं फोनायाव बारियाव हाबगोन एखे दिनै सन खालामबाय थानांगौ नायाब्लाथाय दसे नुवाबानो ऐ एखे बबे बबाव उदपात खालामजोबगोन बोरमानि जाथियाबो ओरै होननानै